ए जोंहा दाथ' महालया सफैगासिनो दङ ओमफ्राय बिश्वकर्मा सफैगासिनो दं मानिजोबो आरो बिदिनो गामि हलैनो माबायो मा होनो भाद्र मासआवथ' माबा जायो ना बिश्वकर्मा गरे गरे बिदिनो प्रसाद होनानै माबायो आरो ओमफ्राय महालयआव बिदिनो गामि औ औ औ खोनादों

औ ए ए होनबालाय खिन्थासै आङो ए माबायाव महालयआवथ' जोंहा गामि हलैनो ओंखारनानै हौवा हिन्जाव गासिबो ओंखारजोबनानै माबायो आरो फुजा होयो जैग्य होयो ओमफ्राय बिदिनो फिथाइ सामथाइ होयो फिथाइ सामथाइ बायनानै रायजोआवनो माबायो आरो जैग' होयो आवाथि सावो ओमफ्राय बिदिनो भाद्र मासआव माबा जायो नालाय मा होनो बिश्वकर्मा जायो नालाय गरे गरे गारि मटर बयहाबो दंसै ना आजिखालि बिदिनो घरे घरे प्रसाद फिथाइ सामथाइ होनानै बिदिनो मानियो फुजा होयो थेवबो सिखा रुवा गासिबो मा लहा दं नखाराव बिखौ बर'नजोबनानै फुजा होयो आरो उन्दै उनला बोराइ बुरि गासिबो ओंखारजोबनानै आवाथि सावो जैग्य सावो महालयआव आर माबा मोनसे सोंनांगौ दं नामा सोंबावदो बेनि उनावथ' खनसेनो बैसागुआवसो बैसागुआवसो जाहैयो बोसोर गोदाननि कात काट्रि गासायाव बिदिनो घरे घरे काटि गासा दुब्लि बारियाव आलारि बाथि सावहैयो दुब्लि बारियाव दुब्लि बारियाव बिदिनो थाव गुवै लांबाय ओमफ्राय जेवारि लांबाय आगरबाथि लांबाय बिदिनो माबायो आरो दे होनबा